शाळा सरकारी ऐडीड व प्रायवेट गोंयांत आसात सरकारी शाळा सरकार चलयता ऐडीड शाळांकूय बी सरकार चलयता आनीक प्रायवेट शाळा आसात त्यो भुरग्यांच्या भुरग्यां कडल्यान फीज घेवून वो डोनेशन घेवून मॅनेजमेंट वो ताचे दुसरे हेर बरे मागपी आसात ताचे कडल्यान व फंडींग इंस्टिट्यूट हे फंड्स दिवून त्यो शाळा चलयतात